इत्थै गड्डियें कन्नै बी बडा पालूशन होंदा गै ऐ अजकल जनी खनी गड्डियां चला दियां अजकल हर इक बंदे ने गड्डी रक्खी दी अपने घर कुसै स्कूटी रक्खी दी कुसै गड्डी रक्खी दी कुसै मोटरसाइकल रक्खे दा एहदे कन्मै बडी बमारी जेह्की एह् फैला दियां ना घर घर बमारी फैला दियां ना धूआं बी बड़ा निकला दा ओह्दे कन्नै धूएं दी बजह कन्नै बी पालूशन जेहका होंदा गड्डियां चला दियां हर इक जगह ते कोई पैदल जेइयै राजी नेईं ऐ जित्थै इनें थोह्ड़ी जेही जगह जाना होऐ ते गड्डी लेइयै जाना उठी दकान जाना होऐ ते उत्थै गड्डी लेइयै जाना उठी ते एहदे कन्नै फिह् असेंई बड़ी प्राब्लम अबा दियां ना बड़ी समस्या होआ दी एहदे कन्नै हां